आं दाउखौ बाथ'खौ बांसिन मोजां मोनो र' बाथ' दाउखो ओमफ्राय बे बाथ'आ बैग्रि जायो जलफि जायो आरो फिथाइ सामथाइ जायो आरो बाथ' दाउआ बिनिफ्राय आरो सखा बिनिफ्राय सिगुन बिनिफ्राय आरो माबा ओ सिगुन बाथ' सखा दाउराइ राफिस'रा बिनिफ्राय आरो मयना मयना दाउब्लुद बे हाथिथख्ला दाउराइ बेनिफ्राय फेसा सिगुन ओमफ्राय आरो दाउब' थदं

थदं दाउआ थदङा गुफुर इनिफ्राय आरो इयो बेसाद जारो आरो दाउ बायदि जायो ना जायो ओमफ्राय आरो दाउब' दाउब' फोथाराव नुयो फोथाराव थायो थदं आ ना इरि जायो थदं आ बियानो फिथाइ सामथाइफोरा इ माबाफोराबो जायो र' दाउब्लुद फोराबो जायो ए दाउथुफोराबो जायो र' फिथाइ सामथाइ इनिफ्राय दाउस्रिफोराबो जायो आर' इदिनो खेबखा खेबखा जायो फिथाइखो बिसोरो बांसिन माबा दाउथु ओमफ्राय सिला इनिफ्राय माबा दाउस्रिफोरखो नुयो बांसिन फेरेंगाखोबो नुयो नुनाया दाउखो आगोलनि दाउआ गोबो नुयो माखासे नुयो जोंनि बारियाव बांसिन दाउथु दाउस्रि सखा बिदि